मेरी सब से बड़ी उपलब्धि यह है कि मैं भारत देश की निवासी हूँ मुझे बड़ा ही गर्व होता है कि मैं भारत देश में हूँ और दूसरी उपलब्धि यह है कि मैं एक आज़ाद और स्वतंत्र देश की नागरिक हूँ और यह भी अच्छा लगता है कि मैं एक लड़की हूँ मैं एक लड़की होने के बावजूद भी कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिस से मेरे परिवार वाले को और मेरे मित्रों को मुझ पर फ़क्र हो इस लिए मेरी सब से बड़ी उपलब्धि यह है कि मैं भारत देश की नागरिक हूँ और तो और मैं एक लड़की हूँ मुझे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है